कोई बी लड़ाई जां कन्फ्लिक्ट अस अपने कम्म दी जगह् बिच इ'यां हैंडल करी सकने आं पैह्ले नंबर ते असें दोनों पक्ष दी गल्ल सुननी ते उं'दा ओपिनियन सुनना प्यार कन्नै कि कु'न स्हेई आक्खा दा कु'न गलत आक्खा दा होर पैह्लें नंबर असें इस गल्ल दा पता करना कि लड़ाई किस गल्ल बिच्चा होई दी होर जेह्ड़ी गल्ल पिच्छें लड़ाई होई दी पैह्लें उसी दिक्खना कि इस गल्ल गी लेइयै कु'न स्हेई ऐ कु'न गलत ऐ बड़े प्यार कन्नै असें दौनों पक्ष दी गल्ल सुननी उ'नें ई समझाना अलग अलग बेहियै समझाना उ'नें उं'दे अग्गें प्वाइंट रक्खना गल्ल रक्खनी कि तुस इ'यां बोली जा दे उ'आं बोली जैदा मतलब अगर लड़ाई असें कुसै दी छड़कानी दौ बंदें दी लड़ाई छड़कानी पैह्ले नंबर ते असें गल्ल दा पता होना चाहिदा कि केह्ड़ी गल्ल गी लेइयै उं'दी लड़ाई होआ दी भी उस प्वाइंट गी असें दोनों तरफ मतलब कि दोनें गी समझाने गी कोशिश करनी एह् प्वाइंट तुस गलत बोला दे ओ ते स्हेई बोला दे दोनें दे ओपीनियन इक दूऐ दे अग्गें रक्खने गी दोनों गी बड़े प्यार कन्नै समझाना अलग अलग बैठाहियै कि एह् ऐ कि तुस इ'यां रीएक्ट करा दे इ'यां नेईं करना होर पैह्लें नंबर तां गुस्सा नेईं करना अगर दो बंदे लड़ाई करदे तां उ'नें केह् करना बड़े प्यार कन्नै हैंडल करने दी कोशिश करनी दोने पक्ख दी गल्ल सुननी ते सुनियै सोचनी ते भी दिक्खना कु'न बोला दा ऐ कु'न गलत बोला दा भी जाइयै कनक्लूजन कड्ढना होर उ'नेंगी समझाना अलग अलग बैठाहियै की तुस इ'यां बोला दे एह् गलत ऐ इ'यां नेईं बोलना चाहिदा बड़े प्यार कन्नै ना की उं'दे कन्नै लड़ाई करनी अगर जित्थै अस कम्म करा ने आं दो बंदे लड़ाई करा दे न पैह्ला नंबर ते अस त्रीयै नंबर जाइयै मतलब उं'दे कन्नै गुस्से च गल्ल नेईं करनी ते भी असें जेह्ड़ी गल्ल ऐ ते ओह् उसी सॉल्व करने दी कोशिश करनी असें दिक्खना कि एह् जेह्ड़ी प्रॉब्लम ऐ इस बजह् कन्नै लड़ाई होई दी असें उसी सॉल्व करने दी कोशिश करनी उसी जड़ें बिचें मिटाने दी कोशिश करनी ताहीं करियै पैह्लें असें गल्ल दा पता होना चाहिदा कि केह्ड़ी गल्ल गी लेइयै लड़ाई होआ दी ते जिस बेल्लै असें ई गल्ल दा पता चली गेआ ते भी असें उसी प्यार कन्नै सॉल्व करना सॉल्व करियै दोने दे ओपीनियन मैच कराने होर इस इस बजह् कन्नै जेह्ड़ी कन्फ्लिक्ट बगैरा चला दे होंदे न दो बंदें दे बिच ओह् खत्म होई सकदे उं'दा गुस्सा शांत करना होंदा ना कि उ'नें मतलब गुस्से बिच ई रिप्लाई करना बढ़ाई चढ़ाइयै उ'नेंगी जैदा गुस्सा दिलाना जेह्दे कन्नै जैदा लड़ाई होई सकै ऐसा नेईं करना पैह्ले नंबर असें प्यार कन्नै डील करना चाहिदा दूआ नंबर असें गल्ल दा पता होना चाहिदा कि केह्ड़ी गल्ल बिच्चा लड़ाई होई दी दो पक्ख दे ओपीनियन मैच कराने की तुस लड़ा दे एह् नेईं होना चाहिदा यह वो बगैरा बगैरा प्यार कन्नै समझाइयै